म्हज्या कुटुंबांत एकूण चार मनशां आसात म्हजी आई बाबा म्हजी बायल आनी म्हजो पूत हांव आनी म्हजी बायल दोगांय कामाक वयतात म्हजो बाबा रिटायर्ड जाला तो पयलीं गोवर्मेंट ऑफिसांत कामाक आसलो आई हावजवायफ आसली आमी सगळीं खुशाल घरांत उमेदीन रावतात म्हजो बाबू ल्हान आसा तेचें स्कूल हालींच सुरू जालां म्हजो एक इश्ट आसा तेजें नांव जावन आसा सुशांत तो पर्वरी रावता आमी दोगूय खूब घट्ट इश्ट ल्हानपणा पसून आमी वांगडा स्कुलान शिकल्यात आमी दोगूय एकामेकांक केन्नाय गरज लागली जाल्यार एकामेकांक पावतात